یا اس علاقے میں جو ہے سب سے زیادہ جو پرندے ہیں وہ گوریا ہے اور گوریا تو اکثر ہی جگہ دکھ جاتی ہیں کیونکہ جو اس اور بھی جگہ دکھتا ہے وہ مور کیونکہ بچپن میں جہاں میں رہی ہوں وہاں پر مور مور جو ہے کبھی کبھی دکھ جا بہت ہی کم دکھتی تھی اگر وہ کبھی دکھ جاتی تو ہم سب جو چھوٹے چھوٹے بچے جو جب تھے تو وہ دیکھنے دیکھنے لگ جاتے تھے سارے گاؤں کے بچے جو ہے اکٹھا ہو جاتے تھے دیکھو مور مور دیکھنے لگتے تھے اور جو ہے تو ہمارا جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ بچپن میں سپنا ہوتا تھا کہ ہم مور کو ایک دم نزدیک سے دیکھیں تو یہاں پر آ کر جو ہے مور مور کو ہم نے مطلب روز ہی دیکھتے ہیں اتنا اور طوطا طوطا تو ہمارے گاؤں میں جو ہے اتنا کم ہوتا تھا کہ لوگ پالتے تھے اور ہم ان کے گھر جو ہے جا کر دیکھتے تھے کہ وہ ان کے گھر طوطا آیا ہے وہ ایسا ہے ایسا ہرا کلر کا ہے تو ایسا اور یہاں پر بھی طوطے بہت ہی زیادہ دکھتے ہیں اور جو ہے چرخی ہے اور بھی ایسے بہت سے پرندے ہیں گوریا ہے چرخی ہے طوطا اور مور اور جو مجھے سب سے زیادہ پرندہ جو پسند ہے وہ ہے کوئل کوئل بھی ہاں کبھی کبھی اکثر دکھ جاتی ہے لیکن بہت ہی کم دکھتی ہے کیونکہ جو کوئل کیونکہ اس کی آواج اتنی سریلی ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے اس کی آواز سنیں تو مطلب ایک ایک سحر سا ہوتا ہے ایک سرور سا ہوتا ہے اس کوئل کی آواز میں مجھے جب میں سنتی ہوں تو مجھے محسور کر دیتا ہے اس لئے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اس کوئل کی آواز میرا فیوریٹ پرندہ